हाँ बोलिए हाँ हाँ बोल रही हूँ मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ जी जी जी बिल्कुल आपको ये मुबाइल हम दिलवा सकते हैं विवो बी सेवन ट्वेंटी सेवन फाइव जी आप किस टाइप में ये मुबाइल चाहते हैं कितने रेट तक का आपको ये फ़ोन चाहिए इसमें मतलब अलग अलग फ़ीचर्स हैं जितने आप फ़ीचर्स बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपका रेट बढ़ता जाएगा जैसे कि आप चौंसठ और एक सौ अट्ठाईस जी बी वाला फ़ोन लेते हैं उसमें रैम और रोम वाला तो आपका रेट रहेगा तीस हज़ार और इसमें आपका एच डी कैमरा रहेगा जिसके कैमेरे कि क्वलटी काफ़ी अच्छी रहेगी पिक्सल भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेंगी जो आप अपने कैमेरे से तस्वीर लेते हैं तो आपाकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहेगी और जो आपकी इस्क्रीन रहेगी वह भी बहुत अच्छी रहेगी इस्क्रीन का जो मोडल रहेगा और जो आपके मोबाइल का वेट है वह भी ज़्यादा नहीं रहेगा लाइटवेट मोबाइल आपको मिलेगा जिस से आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं तो यदि आप पूरा पेमेंट एक साथ करते हैं तो हम आपको पंद्रह परसेंट डिस्काउंट दे सकते हैं और एक सुविधा और है इसमें आप है ना आप ई एम आई पर भी आप फ़ोन ले सकते हैं जिसमें आपको आसान किस्तों पर जीरो परसेंट फाइनेंस हम आपको मुबाइल फाइनेंस करवा देंगे जी आप हमारे दुकान पर ज़रूर आइए धन्यवाद आप जब भी आपको समय मिलता है आप हमारे दुकान पर आइए हम आपको अच्छे से अच्छा मुबाइल कम और सस्ते दामों में दिलवा सक देंगे जी जी जी धन्यवाद आप आइए और अपना फ़ोन ले जाइए